सि दानाया आगर दखना दायो दखना दखना दानानै ओमफ्राय माबा गामसा दायो दखना आगर दायो माबा फारौ मेगन फारौ मेगन ओरै मखरद'मा आगर द्रिल बैरागि बिदि दायो ओमफ्राय साद्रिबो दायो साद्रि आगर एरो साद्रियावबो ओमफ्राय ओरै बिहु गामसाबो दायो दानानै आगर एरनानै फानो ओमफ्राय ओरैहाय सि दानायावबो जोंथ' साल जोंसो दायो गोदोहाय सालजों दायोमोन ना बिदि ओमफ्राय उनावहाय थाद लाबोनानै थादजों दायो सानसेयावनो गांफा सानसेयावनो गांफा दाख'नो हायो दखना बिस खान थ्रिस खान सोंनानै दखनाजोंनो फैसा खामायो आरो ग्रामाव सोंनानै ओमफ्राय आगरआबो जि गिदिर गिदिर दानांगौ जि मोजां दानांगौ दख'नापोरा मायदि गोनां दस्रा खुन्दुं नङा मायदि होनांगौ थुननांगौ थुननानै मायदि होखांनानै ओमफ्राय आरो उनावहाय फोनांहांबावनांगौ सोरखि जोंहाय सोरखिआव सोनानै दांनाथ' फोनांहांदो ओमफ्राय सोंदो ओमफ्राय नो खनदो नो खननानै खाख्थोंदो दादो ओमफ्राय जोमग्रा सिनि मथे द्रिल द्रिल आगर बैरागि आगर मखर्द'मा आगर ओमफ्राय बिदिखौ दानांगौ ओमफ्राय जोमग्रा सिआ इन्दि मुगा आरो इन्दिखौहाय एम्फौ फिथोबखौहाय रुदो रुनानै एसे फेसेवहांदो फेसेवनानै लुदो लुनानै ओमफ्राय सोरखिआव फोनांदो दांनाथायाव फोनांनानै सोरखिआव सोनानै सोंदो सोंनानै आगर एरदो बेसेबां समायना इन्दिया जोमग्रा सि दायोब्ला बिराद गोबाव जोरो बिस बोसोर पसिस बोसोर जोरो इन्दि सिनि जोमग्रा सिआ बेसे समायना दखनायाबो बिबादि आरो मायदि गोनाङा जेसेबां जोरो दस्रा खुन्दुंआ जोरा आरो सिथर ओंखारजोबो दस्रा खुन्दुंआ मायदि गोनांआनो साबसिन मायदि गोनांबादि मोजां गैया दखना सिफोरा जोंथ' मायदि गोनांल' गानो ओमफ्राय ओरै माखुआबो गोदोनि बे माखु गोलावजोंसो दायो जोङो सालजोंसो दायो सालजों दाब्लाबो साननैखालायल' नांगौ जोंनो दखना गांसेया सालजोंसो मोजां मोनो आं खाल्थां खाल्थां होनलायनानै दानायनि समायना गामियावहाय समायलायखायोमोन सालजों दानाया दखनाया माखुजों सालजों दाजाबनांगौ फोनांजाब्ला बिदिनो खाल्थां खाल्थां होननानै खोनायो जि समायना मायदि गोनां दखनाया गाननानै थाबायब्ला गुल्दुब गाल्दाब खुल्थुब खाल्थाब होनलायलायो दस्रा जाथिफोरा नायनोनो थोलायलाया बर' सिख्लाफोरखौ मायदि गोनां दखना गाननानै थाबायोब्ला दखना मायदि गोनांनि आवाजआ दस्रा जायोना खुल्थुब खाल्थाब खुल्थुब खाल्थाब गुग्रु गाग्रा गुग्रु गाग्रा होनोना बेसेबां समायना बेसेबां थान्दा दखनाया मायदि गोनांआ एसेनोसै आरो